असां ने सभिनि सां दिलचस्पु जॻह असां ने ब्यास ॾिठी आहे और हूअ ॾाढी बढ़िया ॾाढी बढ़िया जॻह आहे और छो आहे छो की हूअ मुंहिंजे गुरूअ जी जॻह आहे ऐं मूंखे गुरूअ जी जॻह ॾाढी मूंखे वणंदी आहे और एॾो बढ़िया ए उते ब्यास हिक नंबर आहे हूअ स्वर्ग आहे माण्हू चवंदा आहिनि हूअ स्वर्ग आहे ऐं किथे बि तव्हां न ॾिसंदव जिते उ हूअ हूअ चीज़ तव्हांखे वणंदव ब्यास जेकि ब्यास जॻह आहे तव्हांखे ॾाढी वणी वेंदव तव्हां हिक बार त वञी ॾिसो तव्हां ॾाढो मजो ईंदव लॻंदव तव्हां असां हर बार उते ई वञी रहूं ऐं असां वेंदा आहियूं त असां पंद्रहं वीह ॾींह आराम सां रहंदा आहियूं उते एॾी सफाई आहे ॾाढी सफाई आहे ॾाढी ऐं उनखां पोइ वरी रेस्टो उते रेस्टोरेंट आहिनि उनखां पोइ स्नेक बार आहिनि केंटीन आहिनि भोजन भंडार आहे लंगर आहे असांखे फिरीअ जो नास्तो मिलंदो आहे हा स्नेक बार में असांखे पेसा लॻंदा आहिनि पर एॾा न जेका असां हिते यानि पेसा वधीक कुझु बि खाइंदा आहियूं त हिते जेका पेसा वधीक लॻंदा आहिनि त ब्यास में उन जो अधि बि कोन्हनि ॾाढो घटि आहे ऐं मेन त जेके लंगर हलंदा आहिनि उहे त फ्री मिलंदो आहे सुबुह खां राति खां शाम खां ॾींहं खां जेॾीमहिल कुझु बि खाइणो अथव सभु फ्री मिलंदो आहे बढ़िया और एॾो बढ़िया आहे उते सफाई बि ॾाढी बढ़िया आहे उते शोर बि कोन्हे भले बिन्हीनि पासा पेड़ आहिनि हवायूं हलंदियूं आहे बारिश पवंदी आहे पर हिकु रोड ते पतो न ॾिसंदव एॾी सफाई आहे हिक कचिरो न तक न ॾिसंदव ॾाढी मजे जे मजेदार जॻह आहे असां उनखे स्वर्ग चवंदा आहिनि ॾाढो बढ़िया आहे ऐं पोइ छो की सुबुह सुबुह जो सवेल उथी असांखे दर्शन मिलंदा आहिनि बाबाजी जा छा शानदारु बढ़िया साम्हूं खां दर्शन मिलंदा आहिनि पोइ ॾिसी करे बढ़िया एॾो मजो अची वेंदो आहे दिलचस्पु लॻंदी आहे हूअ जॻह ई ॾाढी बढ़िया दिलचस्पु आहे ऐं मेन हुते मेन ब्यास में पेर रखण खां पोइ ब्यास में पेर रखण खां पोइ मोबाइल ई जमा थी वेंदी आहे पंद्रहं ॾींहं जेका ॾींहं तव्हांखे रहिणो अथव तव्हांजी मोबाइल जमा हूंदव जेको असांजो मथे जो सूर आहे उहेई असांखां अलॻि हुजंदो आहे इनजे करे असांखे एॾो मजो ईंदो आहे सॼी दुनिया दारी सां बिलकुलु अलॻि रहंदा आहियूं इनजे कारण असांखे एॾो मजो ईंदो आहे ॾाढो शानदारु मजो ईंदो आहे असां उन जॻह ते ॾा लॻंदो आहे उते ई रहियूं असां वापिसि ई न अचूं जॾहिं असां वापिसि अचनि जी तयारी कंदा आहियूं असांखे लॻंदो आहे न असां घर न वञी करे हिते ई रहियूं बाबे जे दरु ते इन करे असांखे ॾाढो मजो ईंदो आहे उते फ्रीअ जा नास्ता रोटियूं सभु अची उते शेवा कर सॼो ॾींहुं बढ़िया उते शेवा कर पोइ शाम जो वञी करे उते जेकी असां निंड कंदा आहियूं ॾाढी बढ़िया निंड अची वेंदी आहे बसि मथो रखण खां पोइ तुरंतु निंड अची वेंदी आहे एॾी बढ़िया जॻह आहे उते घुमण लाइ बि ॾाढियूं बढ़िया बढ़िया चीजूं आहिनि उतां जा रस्ता ॾिसां त एॾा बढ़िया वॾा वॾा ऐं उते असां पंध हलंदा आहियूं असांजे उते का गाॾी वाॾी न हलंदी आहिनि उते असां पंध ई हलंदा आहियूं हिते असां थोरो सो हलंदा आहियूं थक जी पवंदा आहियूं हुते ब्यास में असां एॾी जादा दूर ताईं बि वेंदा आहियूं तॾहिं बि असां न थकजंदा आहियूं एॾो मजो ईंदो आहे बल्कि असांखे उते इअई ॾाढी बढ़िया दिलचस्पु जॻह मेन असांजी ब्यास आहे छोकि हूअ असांजे गुरूअ ई दे जॻह आहे असांजा गुरू रहंदा आहिनि और उहे असांखे सॾु कंदा आहिनि हिन करे असां एॾो बढ़िया मजो दर्शन बढ़िया मस्तु थींदा आहिनि मजो ई अची वंदो आहे